सबसे आसान मैगी बनाना होता है वह मेरा पसंदीदी खाना है यह पाँच मिनट के अंदर बन जाता है मैगी बनाने के लिए मैगी को उबलाया उबालना पड़ता है तो इसको बाद प्याज टमाटर मिर्ची हल्दी नमक और मैगी हम लाते हैं उनमें कुछ मसाला रहता है वो तो पहले हम कढ़ाई चढ़ाते हैं फिर तेल डालते हैं फिर प्याज लहसुन टमाटर पहले भूजते हैं इसके बाद मैगी उबला हुआ मैगी उनमें हम डाल देते हैं फिर टमाटर धनिया पत्ता मसाला वो फिर थोड़ा पानी डालते हैं अत इसके बाद कंप्लीट हो जाता है और पास्ता पास्ता बनाने में पहले यह कठिनाई तो नहीं है पर इजी भी नहीं है पास्ता बनाने के लिए पास्ता को पहले उबालना पड़ता है तिसके बाद उबाल के उसको हटाया जाता है फिर प्याज लहसुन टमाटर अदरक धनिया पता शिमला मिर्च टमाटर मटर सबको काटना पड़ता है मटर को छीला जाता है कढ़ाई चढ़ाया जाता है फिर तेल डाला जाता है फिर उसमें प्याज लहसुन को भुजा जाता है प्याज लहसुन मिर्ची को भुजा जाता है काटने का फिर उसमें

रख के और उस पे मसाला के खा सकते हैं और एक उसको पका के पूरी तरह उनसे बनाकर के भी हम खा सकते हैं और तीसरी और विधि से बनाया मने पूरी विधि से बनाए तो और अच्छा लगता है और बर्गर बर्गर बनाने में कठिनाई तो नहीं पर मुश्किल कठिनाई तो है पर मुश्किल नहीं बर्गर बनाने में बर्गर का बर्गर लगता है और बर्गर और केक केक बनाने में बहुत मेहनत लगता है आप जैसा चाहे केक बनाने के लिए हम बिस्किट केक बनाना चाहेंगे तो बिस्किट केक बनाने के लिए पेहले बिस्किट को पाउडर करते हैं दो ग्लास दूध बहुत सी कठिनाई पड़ती है दो तीन ग्लास दूध उसके बाद उसको मिलाया जाता है फिर चोक्लेट को डाल के उसको मिलाया जाता है फिर एक कटोरा में केक कटोरा मिलता है उसमें तेल लगा मने हल्का घी लगाकर के उसमें पेपर डालकर के फिर पकाया जाता है और इसके बाद केक कंप्लीट